ہیلو ہاں سر آپ اولا ٹرانسپوٹ ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی میں نے اولا بک کیا تھا چونکہ میری فلائٹ تھی لیکن ڈرائیور کافی تاخیر سے آیا اور راستے ہی میں ہماری فلائٹ کا ٹائم نکل گیا اور فلائٹ چلی گئی تو اس کا خمیازہ کون بھگتے گا یعنی ہم نے بک کیا اور ڈرائیور آپ کے ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا خسارہ ہوا ہماری فلائٹ چلی گئی تو ہم آپ سے التماس کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری فلائٹ کا آدھا پیسہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا آدھا کم از کم ہمیں ادا کریں اور ہم آپ کے اولا کا کوئی چارج نہیں دے سکیں گے معذرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا کافی نقصان ہوا ہے اور آپ اس چیز کو اس غلطی کو آپ اپنے ڈرائیوروں کو ہدایت دیں کہ کوئی بھی جب بک کرے ان کو طلب کرے اپنے پاس بلائے تو وہ ان کے پاس پہنچنے کی جلد از جلد کوشش کیا کرے کیونکہ لوگوں کے سفر کا معاملہ ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں امید کرتا ہوں کہ آگے سے ایسی غلطیاں آپ لوگوں سے سرزد نہیں ہوں گی اور آپ اپنے ڈرائیوروں کو جو آپ کے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے ہدایت دیں گے تاکہ لوگوں کو اس طرح سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے